اسمارٹ فون سے ہماری زندگی میں بہت چیزوں کا بدلاؤ آیا جیسے کہ کوئی شو ہو گیا پڑھائی لکھا پڑھائی لکھائی موبائل دیکھنا گیم کھیلنا سیریئل وغیرہ وغیرہ بہت چیز موبائل سے چینجنگ آیا ہماری زندگی میں موبائل سے ہم روپیہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور روپیہ بھی منگوا سکتے ہیں ایسے تو موبائل سے ہمیں بہت کچھ فائدہ ملتا ہے اس کے بعد موبائل سے ہم گیم کے استعمال کر سکتے گیم کے میں اور پڑھائی لکھائی میں تو بہت سارے سویدھا دے چکا ہے اور موبائل ہماری زندگی میں بہت اہم رکھتا ہے موبائل سے ہم بہت چیز کر سکتے ہیں اور موبائل ہمارے لیے کافی اہم ہے جیسے موائل سے کسی کو بات چیت کرنے میں اس کے بعد بہت چیز کرنے میں ہمارے لیے بہت اہم رکھتا ہے موائل اور پھر ایسے تو موبائل ہماری زندگی میں کے لیے اہم ہے اور کچھ نہیں